मेडिकेलाव बायदि बायदि मोन्दांथिफोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनोसै मेडिकेलाव गोजान जायगायाव आङो गुवाहाटियाव भाङाख'राव सासे लोगो बेमारि लांदोंमोन नाथाय बै बेमारिखो रुमाव सोनोनो बेसेबा गोबाव सम नांदो बैयाव खाग'ज लिरै बैयाव खाग'स लाय बैयाव माबा खालाम बैयाव माबा खालाम इनिफ्राय खुनु मथे बेमारिखो फाहामसालि सिङाव सोहैदियानो सोहैबाय सोहैखांनानै नाथाय बै जाय ड'क्टरा बिखो नायफिनगोन नाथाय बेसेबा गोबाव गैया मोनफैयाबो मोनफैया फाययाबो फायया बिनिफ्राय गोबाव समजों मोनफैबाय गोबाव समजों मोनफैनानै आं बेमारिखो लांदो आंखौ आंनियाव सोंबाय थाबाय बिहा मा जादो बेहा मा बेराम जादो इनिफ्राय आंबो बिखो जा बेराम होनना लाना थांदो बे बेरामखो आंबो खोन्थाबाय सार बिहा माबा ब्रेन खम जादो मा जादो जों मानसिखो इयाव नायनो लाबोदो मा जादो बेहा मा जादो ओरैहाय इदिनो उलथा उलथा सोंबाय थाबाय माने नायगोनखोनो नायनोसै नायनि इदि गोसोखोनो जायाखै इनि उनाव आर माबा मानसिग बेराम जादो होननानै मानसिग बेरामनि रुमाव सोना दोनबाय इनिफ्राय सोना दोननायाव नायनो थाङो मा जादो माबा मुलि होफैयो बिसनायाव बिजिबो होबोयो समाव आरो जानायबो जगायो ओरैनो समाव दाउदै फोरब्लाबो होयो दालि ओंखाम हैयो इदिनो इदिनो सबथा मोनसेसो लाखिबाय जेबो जायाख्सै एख' हामाख्सै बे मानसियानो मानसि मानसियैनो फैफिनदो इदियैनो फैफिंनांदो दा आं मेडिकेल बायदि गाज्रि मोन्दांथिफोरनि सोमोन्दै बेफोरबायदि बेखिनिखोनो मोनदांदो